आं न'खरखौ सालायलांनो थाखाय फिसा दखान होनाय जाबाय आपेल आंगुर बाटासा किसमिसनि फुजायाव जाखिनि नांगौ बेखिनिखौ आं फाननाय जायो लोगोसेयावनो किसमिस बाटासा आपेल आंगुर फाननाय जायो बेखौ फाननानैनो आं न'खरखौ मोजाङै सामलायलांनो हायो लोगोसेयावनो आं बेखिनि बेसाद मुवाखौ फाननानै गोबां इनकाम खालामनो हादों आं गोबां बोसोर जाबाय बेखौ होनाया दिनैसमि आद बोसोर बेपार होनानै आं आंनि जिउखौ बेजोंनो आं सोलिलांगासिनो दङ आंहा दासान्दि बे दखानानो सोलिगासिनो मोजाङै आं बेजोंनो बे दखानखौनो होनानै जिउखौ मोजाङै सोलिलांगोन